ہمارا پسندیدہ کھیل کرکٹ کے اور ہمارا پسندیدہ کھلاڑی کوہلی ہے کیوںکہ کوہلی ایک ایسا کھلاڑی ہے جو جب زمین پہ اترتا ہے اپنے بیڈ کو لے کر کھیلنے کے لیے تو بہت ہی نرالے اور شاندار انداز میں گیند کو اچھالتا ہے اور اچھے سے اچھے طریقے سے کھیلتا ہے تو کوہلی کا کھیلنے کا انداز ہمیں بڑا نرالا اور اچھا لگتا ہے کیوںکہ میں کرکٹ ہی سے کرکٹ مجھے پسند ہے اور کرکٹ کھیلنا مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے تو میں کوہلی کو اس لیے پسند کرتا ہوں ان کی خوبیاں یہی ہے کہ جب وہ گیند ان کے بلے پر آتی ہے تو پھر گیند ہواؤں سے بات کرتی ہے ہواؤں سے بات کرتے ہوئے چھ رن کے لیے یا چار رن کے لیے جاتی ہے تو ہمیں یہ ادا ان کی بہت پسند آتی ہے اور اسی طریقے سے جب بھی وہ کوہلی ہم سے ملیں گے تو ہم ان سے کرکٹ ہی کے متعلق سوالات کریں گے کہ کوہلی صاحب ہمیں بتائیے کہ کرکٹ کے میدان میں ہم بھی دلچسپی رکھتے ہیں اور اس میں ہمارا مستقبل کیسے بنے گا ہم بھی اس میں آگے آنا چاہتے ہیں ہم بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتے ہیں تو کون کون سا طریقہ ہم کھیلنے کے لیے آزمائیں کس طریقے سے ہم بیٹ پکڑیں اور کس طریقے سے آزمائین کہ گیند ایسے آئے تو ایسے مارو تو پھر چھ رن کے لیے جائے اور ایسے آئے تو ایسے مارو تو چار رن کے لیے جائے ان تمام طریقوں کے بارے میں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے